हैलो नमस्कार सर में इक दुकानदार बोल्ला ना थुआढ़े कन्नै में बाकफी ऐ तुस साढ़िया हट्टिया औंदे बी रौंह्दे न तुस मिकी सनाएओ कि थुआढ़े ग्रांऽ मखीर होंदा ऐ अच्छा अच्छा निं में सोच्चा ना हा कि कोई नार्मल घट्ट शा घट्ट कोई कोई त्रैऽ चार क्वांटल मखीर चाहिदा में में बड़ी दूरै दी आक्खेआ के मांग ऐ एह् ते मेरे बड़े खास बंदे न उ'नें ई में देना ऐ करीब ते तुस मेरी मदद करगे तां अ दस्सो तुस कि थुआढ़े ग्रांऽ किन्ना मखीर होई जाह्ग होर मखीर अच्छा चाहिदा ओह्दे च तुसें ई अगर शैल मखीर होग मलावट बगैरा नेईं होग खंडू शंडू दी तां जैदा रेट लाई ओड़गे अच्छा अच्छा नेईं नेईं ओह् ते ऐ थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ पर केह् होंदा ना केईं बारी पिछले सालै दी सनान्ना तुसें ई कि पिछले साल में इक ग्रांऽ दा मखीर लैता ओह् मखीर में जि'यां लैता इ'यां दिक्खने ईं ते पैह्लें शैल लग्गै साफ सुथरा हा पर उत्थां बाद जि'यां में ओह् लैबोरट्री च दित्ता ओह्दे बिच केह् हा कि बड़ा जैदा खंड जेह्ड़ी ऐ घोली री पाई दी ही उ'नें ते ओह् प्ही मखीर जेह्का बिलकुल प्योर निं हा ते मेरे शा रेट जेह्ड़ा ओह् पूरा लेई दे हे प्ही में उ'नें ई केह् आखना हा पर इन्ना ऐ कि में उ'नें ई फोन करियै लाह्मां जरूर दित्ता हा ते एह् निं होना चाहिदा कि लाह्मां आह्ली गल्ल तुस मिगी इन्ना हारा सनाई ओड़ो अगर भाई मलावट ऐ ना

हां बिलकुल अच्छा अच्छा ते इ'यां थुआढ़ा अपना अंदाजा जेह्ड़ा किन्ना मखीर होई जा थुआढ़े अच्छा इक क्वांटल होई जाना ते फिर बाकी में कोई त्रैऽ क्वांटल चाहिदा ते बाकी कुत्थुआं करगे अस अच्छा थुआढ़े कोई हैन उत्थै कोई पडोसी बगैरा कोई रिश्तेदार रौंह्दे न अच्छा तां उं'दे घर बी होंदा होना तां प्ही अच्छा अच्छा ते निं में उ'यै थुआढ़े तुसें ई इ'यै आखना चाह्न्ना कि में जेह्का एह् मखीर ऐ ते एह् बिलकुल प्योर चाहिदा ते एह्दे च तुसें ई खरीदना बी तुसें ऐ लोकें शा लैना बी तुसें ऐ तुसें खाल्ली मिगी त्रैऽ क्वांटल मखीर करी देना जि'यां कि'यां उत्थां बाद प्ही अगर गल्ल रेही रेटै दी तां रेट में अपना स्हाबा तुसें ई शैल ई लाई ओड़गा ओह् निं ऐ चक्कर ते तुस अग्गें जि'यां तुसें खरीदना होग पर इन्ना करेओ कि प्योर चाहिदा खंड शंड लोक मलाई ओड़दे तुसें ई पता ऐ अजकल लोक बड़ियां चलाकियां करदे पैसे कमाने आस्तै हां तुस सैंपल देओ ना पैह्लें हंजी हंजी सैंपल देओ पैह्लें ते उत्थां बाद फिर अस ओह् करी लैगे अच्छा ठीक ऐ सर कोई निं शुक्रिया कोई निं कोई निं ओके